मैंने प्राचीन राजाओं के बारे में कुछ सुना है उन राजाओं के नाम हैं कनिष्क राजा हरीशचंद अकबर महाराणा प्रताप महाराणा रणजीत सिंह और इनकी कहानी में एक रामायण भी है रामचरित मानस भी है उसमें रामायण के बारे में बहुत अच्छा उल्लेख किया है राम चन्द्र जी के बारे में भाइयों के बारे में इसमें अपने से बड़ों का किस तरह आदर किया जाता है किस तरह बड़े भाइयों का किया जाता है कैसे माताओंं की आज्ञा का पालन किया जाता है ये सब बातों में ये सिक्षाप्रद बाते हैं जो आज के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है इसमें